भविष्य में अपने खेत के लक्ष्य के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसके लिए है एक शब्द है स्मार्ट एग्लिकल्चर स्मार्ट एग्लिकल्चर के लिए अपन बोले तो कम जगह में अधिक से अधिक खेती करना अधिकांश किसान इससे परिचित नहीं हैं वास्तव में इसके पीछे क्या है स्मार्ट एग्लिकल्चर शब्द का तात्पर्य है आपके फोनों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर लोकेशन सिस्टम रोबोट कटिंग बुद्धता जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग से है जिसमें अपन खेती के अंदर जितने नए नए इंस्ट्रूमेंट बन रहें है खेती के सारे अपन काम में लाएँ सिंचाई का अपन बात करें तो अपन सटीक सिंचाई करें एक ग्रीन हाउस से जलवायु प्रबंधन करके अपना कम जमीन में अधिक से अधिक खेती कर सकते हैं सेंसर हो गया बाई मिट्टी को कितनी खेती चाहिए कितना पानी चाहिए कितना कुछ चाहिए कौन से स्थान पर क्या क्या चाहिए